ہیلو گڈ ایوننگ سر جی آپ آجیو سے بول رہے ہیں جی ایکچولی میں نے فسٹ ٹائم آجیو سے آڈر کیا تھا ایک کُرتی فیوزن کمپنی کی تھی میڈیم سائز میں تھا جی تو وہ سب بول رہے ہیں کہ مطلب کہاں سے منگوایا ہے کس نے تمہیں ریکمینڈ کیا ہے کون سا سائڈ تھا ہمیں بھی بتاؤ سب بول رہے ہیں سب بول رہے ہیں کہ بہت خوبصورت ہے تو میں یہ فیڈ بیک دینا چاہتی ہوں آپ کی کمپنی کو کہ اسی طرح سے آپ اچھی اچھی کُرتی یا جتنے بھی پروڈکٹس ہو سب جیسا ہم دیکھتے ہیں ویسا ہی ہمیں ملے تو بہت ہم تھینک فل ہوں گے آپ کے جتنا میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا اس سے بھی زیادہ سر تھیک یو سو مچ سر